आं जिउआव जिउ खांनो थाखाय उन्दैनिफ्राय फिसा फिसौ खामानि मावबोदों मावनायनि गेजेर मावखांनायनि समनिफ्राय आङो इसे स्कुल बो हाबदोंमोन आरो हाबानायनि हाबखांनानै आङो सिख्ला लाइमोन जाबा आङो जि दादों जि फानबोदों बिमाफोरजों आङो समान समान खामानि मावबोफादों आरो खस्थ' लाफाबोदों आरो आङो बिनि गेजेराव हाबा जाबाय हाबा जाखांनायनि उनाव न'खरनि थाखाय खामानि दामानि मावनायाव खस्थ' लादों खामानि दामानि मावबोदों दासिमबो आङो हाबा जानानै खामानि दामानि मावदों दानाय लुनाय संनाय खावनाय गायनाय फुनाय दाउ अमा लानाय मोसौ मोसा फिसिनाय गासैबो खामानिखौ आङो मावदों दासिमबो मावगासिनो दाउ अमा लानानै मोसौ मोसा फिसिनानै थायसे थायनै फाननानै आङो बेफोर फाननाय थाखा फैसा रांफोरजोंनो गथ' गथाय आङो इसे एनै लेखा फोरोंदों गाननाय जोमनाय बायनानै होदों जानाय लोंनाय खालामनानै होदों